ہیلو السلام علیکم جی بتائیں جی آپ کو کس طریقے کی چاہیے ہاں گولڈ میں مطلب کیا ڈیزائن کیا چہیے آپ کو یہ تو بتائیں اچھا تو نیکلس آپ کو کس طریقے کا چاہیے کیا اپ پنڈنٹ ٹائپ میں آپ کو چلیں گے اچھا آج کل جو نئے ڈیزائنس آئے ہوئے ہیں ان میں تھوڑا سا لائٹ ویٹ ہے کچھ پنڈنٹ ٹائپ کے ہیں جس کا تھوڑا جو نیچے کا پنڈنٹ وہ ٹھوڑا سا ہیوی ہوتا ہے اور چین تھوڑی پتلی ہوتی ہے تو آپ جیسے بتائیں میں ویسا دکھا دوں گی جی ڈسکاؤنٹ کا تو کچھ نہیں جو کچھ تھوڑے بہت کم ہو سکتے ہیں وہی کر سکتے ہیں اور کوئی اسپیشل ڈسکاؤنٹ نہیں چل رہا ہے اس ٹائم جی نہیں جی کیا دکھا دیں تو اچھا آپ کو ایئرنگ کیسے چاہئیں چھوٹے یا پھر بڑے اچھا آپ کو اگر کرسٹل وغیرہ بھی چاہیے ہوں تو جی آج کل وہ کرسٹل میں نئے ڈیزائنس آئے ہوئے ہیں اس میں تھوڑے سے بڑے کرسٹل ہوتے ہیں اور ایئرنگس میں ایک چھوٹی سی چین ہوتی ہے تو وہ کافی پیارے لگتے ہیں دیکھنے میں اچھا تو پھر آپ پسند کر لیجیے کون سے اچھا اچھا ٹھیک ہے اور کچھ جی ٹھیک ہے شکریہ